सिंधी मूंखे ॾाढी वणंदी आहे ऐं मां सिंधीअ में ई ॻाल्हाईंदी आहियां सिंधी ॾाढी सुठी मुंहिंजी मातृ भाषा आहे सिंधी ॾाढी मिठिड़ी ॿोली आहे सिंधीअ जा शब्द केॾा सुठा मिठा लॻंदा आहिनि ऐं कुझु कुझु वाक्य हुनजा ॾाढा ई प्यारा ऐं मिठिड़ा आहिनि जीअं असांजे घर कोई ईंदो आहे त असां उनखे आदरु सां चवंदा आहियूं हा साईं अचे वेहो कहिड़ो हाल आहे छा था कयो वाह भाई वाह हथ मथे कयो खुशीअ जे माहौलु में खिलंदा आहियूं सभई मिली जुली करे असां सिंधी रहंदा आहियूं सिंधी ॻाल्हाईंदा आहियूं असां सिंधीअ जो माहौलु ठाहे रखंदा आहियूं ऐं सिंधी त हिक मिठी भाषा आहे जेकि असांखे सभु खे ॻाल्हाइणी खपे जे मूंखे त सिंधी भाषा ॾाढी वणंदी आहे असां पंहिंजे ॿारनि खे सिंधी ॻाल्हाइण सेखारींदा आहियूं ऐं उहा सिंधी असां सभिनीनि सां ॻाल्हाइण जी कोशिशि ई कंदा आहियूं की असां सभई भाउर भेनर मिली करे सिंधी गीत ॻायूं सिंधीअ में इअं सिंधी गीतनि में असां नचूं टपूं ऐं असां ॾाढे सुठे सां प्यारु सां सिंधी ॻाल्हायूं असांजी सिंधी भाषा असांजी मातृ भाषा आहे जंहिंते त असांखे त पूरो अभिमान आहे ऐं असां सिंधी ॻाल्हाइण में पोइते न हटंदा आहियूं हर सिंधीअ सां असां सिंधीअ में ई ॻाल्हाईंदा आहियूं ऐं असां सभिनि भाउरुनि भेनुरुनि खे सिंधी ॻाल्हाइनि लाइ ई चवंदा आहियूं ऐं इहो आहे की असां सिंधी ॾाढो आदरु हिक ॿिए जो कंदा आहियूं ऐं सिंधियुनि सां असांजी पहिचानु आहे असां गर्व सां चई सघंदा आहियूं त असां सिंधी आहियूं असांखे पंहिंजे मथां ॾाढो अभिमान आहे ऐं असांजे सिंधी ॿोली ॾाढी मिठिड़ी ॾाढी सुठी आहे ऐं सिंधी खाइण सिंधी पाइण सिंधी हलण सभु कुझु सिंधियुनि जो पंहिंजो ई अलॻि आहे ऐं जंहिंजे असांखे ॾाढो अभिमान ऐं गर्व आहे